हमरा फोटो घिचयनाइ छै आब केना कऽ लेतै फोटो आब मोबाइल लऽ कऽ हम गेलियै ओकरा दए देलियै एकर फोटो हमरा ई करि कऽ साफ कराए कऽ दए देनाइ छै दए देनाइ छै आ ई फोटो केना निकलनाइ छै कम्प्यूटरसँ निकालनाइ छै फोटो फोटो साफ कराए कऽ हमरा देलकै घर एलियै फोटो मने बहुत अच्छा लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै देखयमे हमे अच्छा लागै छै ई फोटो एहिसँ नीक लागै छै गेलियै आ ई मोबाइल लऽ कऽ गेलियै कम्प्यूटरवलाकेँ दए देलियै हमरा फोटो निकलनाइ छै अच्छा ढङ्गके आ फोटोमे केना निकलनाइ छै तऽ कम्प्यूटरसँ निकालि देलियै फोटो देलियै दए देलियै आ फोटो लऽ कऽ एलियै घर तब आ फोटो देखयमे सुन्दर लागै छै आ सुन्दर लागै फोटो देखयमे तब फोटोसँ हमरा काम करेनाइ रहै काम करेलियै फोटोसँ जे घरमे रहै फोटोके काम करेलियै देखयमे नीक लागलै काम भेलै तऽ भए गेलै तऽ हमरा आओर ई कहनाइ छै जे हमरा फोटो अच्छा ढङ्गसँ देना चाही एहि फोटोमे होइ छै से कभी फोटोमे आब घरसँ झोपड़ी तऽ खोपड़ीसँ भए जाइ छै झोपड़ी देखयमे नीको फोटो खराब भए सकै छै खराबो फोटो नीक भए सकै छै सेहो होइ छै आ मोबाइलमे बढ़िओँ फोटो खराब भए जाइ छै खराबो फोटो बढ़िआँ भए जाइ छै ओ होइ छै मोबाइलके दोसरे तरहके बात रहै छै चीज नीको खराब भए सकै छै खराबो नीक भए सकै छै सेहो होइ छै मोबाइलमे खराब कारो फोटो गोर होइ छै गोरो फोटो कार होइ छै सभ ढङ्गके होइ छै फोटो सभ रङ्गके होइ छै सभ तरहके होइ छै से होइ छै या बढ़िआँ लागै छै कोनो देखयमे कोनो नहि देखयमे बढ़िआँ लागै छै तऽ आब हे फोटो खराब भेलहु हे नीक किएक नहि भेलहु तऽ ओ हमरा बढ़िआँ होना चाही एहि ढङ्गके नहि होना चाही से कहै छियै तऽ बढ़िआँ देलकै आब ओकरा देखलियै नीक लागलै देखयमे तऽ से भए गेलै